सुबहमे जे उठै छियै बयायाम मुहकान धोइ कऽ तब आर बयायाम करै लए बैठे छियै लम्बा साँस लै छियै पैरके सीधा करि कए अपना जे छै ने प्रार्थना करै छियै नाक लम्बा साँस लै छियै थोड़ा देरमे पाँच मिनट करिके तऽ छोड़ैत छियै तब जे हाँथ आरमे जे थोड़ा सा झुनझुनी लागै छै थोड़ा सा सुबहमे उठके बयायाम करै छियै तऽ हाँथ आओर कए मोड़लहुँ सीधा करलहुँ तहि हल्का ठीक लागल नहि तऽ फेर भाड़ी लागैत छै तऽ ई जे छै जे पूरा पिठ्ठी आरमे दरद करैत छै तऽ थोड़ा सा सुति गेलहुँ तऽ थोड़ा सा आराम आराम भेल आ नहि तऽ पैर आरके सीधा करैत छियै तऽ तनि टा लागैत छै कि जे छै थोड़ा सा अभी आ तऽ योग अभी छै ने मानसिक स्वास्थमे थोड़ा सा शरीरमे अथी लागै छै आएँ नहि सुबहमे उठै छियै उठाके जाइ छियै घुमै लए घुमि कए आबै छियै तब थोड़ा सा बैठ कए बैठै छियै तब धिआन करै छियै धिआन करि कऽ फिर प्रार्थना करैत छियै तेकरबाद अपना जे काम धन्धा होइत छै से करैत छियै तब ओ होइ छै तऽ अपना हाँथ जेतना कम कमजोरी कऽ बारेमे नहि भेल तऽ थोड़ा मुँह कान धोइके दबाइयो आर खयलहुँ अनुभव जे होइ छै से अपना करै छियै बुझलियै तेकरबाद जे स्वास्थके लिये अपना सेहत राखए पड़ैत छै हँ जे शरीर केना कऽ स्वस्थ राखबै की खानाइ छै की अपना सेहतके लिए राखबै अएँ स्वस्थ रहबै जे हम शरीर हमर केना रहतै योगा लेना दश पाँच मिनटके रहै छै लम्बा साँस नाक एक ओ नाक मुनि कऽ दोसर नाक से दोसर नाकसँ ऑक्सीजन लै कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ैत छियै आर बात करबै

तऽ ओ छै से पूरा देह आरमे लागल हँ अच्छा लगै छै तऽ ब्यायाम करैके बाद थोड़ा सा स्वस्थ रहै छियै की हम एकरा थोड़ा साँस लै छियै लम्बा थोड़ा सा शान्ति से हाएत आओर भावनाकेसँ अथी करैत छियै एहि कमजोरी जे ओकरा दै छै तऽ सीखैत छियै कै तोरे से शरीर स्वस्थ रहै छै बोल तकरबाद अपना जे होइ छै से काम धन्धा करै छियै तब ओ जे टाङ्ग हाथ पूरा एगदम सुति कऽ तब थोड़ा थोड़ा घुमाबलहुँ तब थोड़ा सा देह आरके थोड़ा आराम लागै छै आ नहि तऽ लागल पूरा भाड़ी लागै छै कत्तेक कत्तेक भरि दिन दू तीन एक दू घण्टा तक अपन टाङ्गके हिलबैत रहै छियै करैत छियै ब्यायाम करते रहै छियै तब अथी होइ छै बुझलियै तकरबाद जे योगामे अपन जे होइ छै से अपना नहि होइ छै जादा दरद होइ छै तऽ अपन दबाइ खाइ लए पड़ै छै अथी करए पड़ैत छै भाबना तऽ ठीक छै पुरे एथी रहतै सब ठोप धाबना तऽ केओ रहल झुन झुन करऽ लगै छै तऽ ओकरा हल्का हल्का हाँथ से अथी करए लै पड़ै छै तेकरबाद जे नहि होएल तऽ अपना घुमलहुँ फिरलहुँ अथी सेहत थोड़ा सा काम धन्धामे अपन लागलहुँ ई छै देखैमे थोड़ा सा पूरा स्वस्थ रहै छियै नहि बेमारी भरि दिन ई दुःख दुःख रहै छियै नहि कहियो ठीक रहै छियै जे हम पूरा परेशानी रहै छियै केतना की करब हम बोलेमे कहियो कमजोरीमे हाँथ आर झुन झुन करै छै जितना खाइ छी सेहतके लिये अपना स्वास्थ आओर सेहत रहै छी कहियो ठीक नहि रहै छी अपना की करै तऽ दुखै छै हाँथ गोर झुन झुन करै छै एतना शरीरके लिये स्वस्थ राखै लए पड़ै छै अत्तेक पूरे सब हेल्थ आओर स्वास्थके लिये अपना अथी करै लए पड़ै छै बुझलियै ने आएँ तेकरबाद कहीँ कहीँ जाइ लए पड़ै नहि छै तऽ डॉक्टर से भी देखेलियै किछु नहि अथी होइ छै अपना बेमारीके लिये बहुत अथी रहै छै अही ब्यायाम करैके अपन अथी रहै छै बुझलियै ने सारे पूरा अथी रहै छै एगदम भए गेलै स्वास्थ अपन शरीर ठीक रहत तऽ करू योगा नहि अपन थोड़ा सा करलहुँ तऽ थोड़ा सा आराम रहै छै नहि तऽ अथी रहै छै अपन भए बैठलहुँ अपन धिआन आर करलहुँ तेकरबाद जे स्वस्थ रहै छै ठीक छै नहि तऽ फेर भरि दिन बऽ दरद से बेचैन रहै छै आ टाङ्ग हर अथी करलहुँ तऽ ठीक छै आँइ हँ मन तबियत नहि ठीक रहै छै बोलू स्वार्थी छै बचके रएह सकै

कभी कदाल जे छै ने पैर आरमे दर्द बेचैन दै छै झुन झुनी रहै छै दरद रहै छै कमरमे पीठमे एहि अपन थोड़ा सा अपन अथी सेहतके लिये अथी करैत रहै छियै कहियौ केतनो दबाइ आर आराम नहि लागै छै

पी कऽ रखियौ अपना अथीके लिये स्वस्थ आओर शान्ति ले अपन से होइ छै से करै छियै सेहत अपना मानसिक आरो शरीर पूरा सेहत रहै छै

कहलहुँ की किछु करैत रहै शरीर भेट जाए धिआन करू पुरे